हेल' औ औ औ औ ओमफ्राय माबा खामानि दंमोन क'क्राझारआव औ औ

दा था थानाया मायाव थागोन थानायाथ' जोंना ओरैनो गेस हाउसबो दङ जोंना गभमेननि गेस गेस हावसावफोरावबो थानो हायो आरो गोबां जोंना मोजां मोजां हतेलबो दं क'क्राझार टावनाव दा माखासे दं अमस्रि हतेल दङ गौरां भेलिफोरबो दङ आरो बिदिनो सेबेन ब्रादार हतेलबो दं बेफोरावबो थानो हागोन जुदि नोंसोरो नों एसे खमनिआव थानो लुगैदोंबा बे अमस्रि हतेलफ्राव थानो हागोन आरखि अमस्रि सेबेन ब्रादारसआबो एसे खमावनो जायो एसे साबसिनआवबा एसे दाम गोसासिनाव थानोब्ला गौरां भेलिआव थानो हागोन आरो औ बुं दे बेरायथाव आथ' नों जुदि हाग्रानि जिब जुनार नायनो लुगैदोंबा जोंना क'क्राझाराव रायम'ना नेसनेल फार्क दङ बाहाय थांनो हागोन नोङो बाहाय थांनानै बिराथ बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोर नुगोन मैदेरखौथ' नुखायो मैदेरआथ' बिराथ दं बिराथ मेरला दङ आरो मै दङ मै गुबुन गुबुन रोखोमनि मै नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंना क'क्राझारनिनो मुंदांखा गलदेन लांगुर दा गलदेन लांगुरखौबो नायनो हागोन आरो बायदिसिना रोखोमनि दावफोरबो नुयो बायदि रोखोमनि दावफोरबो नुनो हागोन आरो बिदिनो साखाथिआव दङ भुतान रायजो भुतान रायजोखौबो नायनो हागोन आरो ओरैनो क'क्राझारनि जुदि साखाथिसिनाव बेरायनोब्ला दङ माखासे बिलोफोर दङ दिफलाइ बिलो आरो दिर बिल बेफोरबायदिआव थांनो हागोन आरखि बेसे गोबाव थानो नागिरदों ओरैनो एक हबथा ना एक हबथा थायोब्लाथ' अब्ला बिराथ नायनो हागोन अब्ला नों फैनानै क'क्राझार फैब्ला आंखौ कनथेख खालामनानै लोगो हमबानो जाबाय औ दे दे औ दे दे नों फैबाल' खबर खालामदो दे होनबा दोननोसै औ दे